आं थांनाय समबाराव क'क्राझार टाउननिफ्राय सानस्क्रिन बायनानै लाबोदोंमोन दा बेखौ मोखाङाव फुननानै जोबोद मोजां मोनदों मानो होनोब्ला बायजोआव दा गरम ओंखारोब्ला सानदुंआ लाङो बेखौ फुनोब्ला मोखाङा साननिफ्राय रैखा जायो